हाँ मुझे आसपास के पाँच लोगों के नाम याद हैं समय सिंह मदन सिंह बच्चू सिंह मुनशी लाल अमर सिंह